हाँ जी सर बताइए आपको मध्य प्रदेश घूमना है उत्तराखंड और देल्ही ठीक है तो घुमा देंगे हाँ देखिये अगर सिंगल घूमना है तो उसका अलग पैकेज रहेगा फैमिली के संग आ रहे रहे हैं तो उसका अलग रहेगा क्योंकि हमारे टूर अलग अलग होते हैं सिंगल पर्सन जो है उनके अलग टूर होते हैं फैमिली के अलग टूर होते हैं क्योंकि हमको उसमें परिवार का ध्यान रखना पड़ता है तो अगले महीने मेरा एक टूर जाने वाला है उसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं अगले महीने आपको सूटेबल रहेगा जी हाँ जितने भी हमारे लोग घुमने जाते हैं उन सबका हम लोग इंश्योरेंस करते हैं वो टूरिज़्म इंश्योरेंस होता है यात्री का इंश्योरेंस होता है उसमें आपकी सेहत को कुछ हुआ सेहत ख़राब हुई उसका भी होता है और कोई भी प्राकृतिक दुर्घटना हुई उसका भी होता है देखिये दिल्ली का रहेगा चार दिन का एम पी का रहेगा सात दिन का उत्तराखंड का रहेगा आपका पाँच दिन का पूरे चौदह पंद्रह दिन का आपका टूर रहेगा जी हाँ आपको आपको एम पी के अंदर उज्जैन इंदौर जबलपुर साँची विदिशा भोपाल जितनी भी जगह है घुमने की घुमाई जायेगी देल्ही में देल्ही का लाल किला सब कुछ इंडिया गेट जो फेमस जगह है सब घुमाएंगे आपको सभी जगह की सारी जितनी मेन घुमने की जगह है ना प्रमुख प्रमुख वह सारी घुमाई जाएगी इसमें अब घूमना रहना खाना सभी हमारे खर्चे में जुड़ा हुआ रहेगा आप फैमिली को लेकर जायेंगे या अकेले जायेंगे फैमिली के संग जाएंगे और आप क्योंकि आप तीन ज़िले और तीन राज्य एक साथ घूम रहे हैं तो आपका फैमिली का रहेगा फैमिली में कितने जने हैं आपके चार जने हैं न मम्मी पापा की उम्र कितनी है हाँ साठ साल से नीचे है न क्योंकि साठ साल से ऊपर का फ़िर अलग रहता है हमारा पैकेज तो साठ साल से नीचे है तो आप मान कर चलिए लगभग लगभग चार लाख रूपए का खर्चा आएगा इसमें आपका रहना खाना घूमना और आपका इंश्योरेंस सभी कुछ है ओके ठीक है धन्यवाद